जेको रांदियुनि जो भविष्य आहे उहो चङो सुठो नथो ॾिसणु अचे छाकाणि त अॼुकल्ह ॿार ॿाहिरि घर खां ॿाहिरि निकिरी खेॾनि नथा सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि उहे घर वेही करे मोबाइल ते टीवीअ ते हुन ते वधीक वक़्त था गुज़ारियुनि ऐं मोबाइल गेम त ईअं आहे की जेका ॿारनि जे दिमाग़ ते बि थी असरु करे ऐं उन्हनि जे अखियुनि ते जेके सूंहुं मतिलबु ॾिसी सघनि जंहिंसां अखियुनि सां उन्हनि ते बि चङो फ़र्क़ थो पए त जेको गेमिंग जो आईंदो आहे उहो एॾो सुठो नथो ॾिसणु अचे जॾहिं की ॿारनि खे वञी करे ग्राउंड ते खेॾणु खपे मिटीअ में खेॾणु खपे उन खां पोइ उहे सभु रांदूं त अॼुकल्ह ग़ाइब ई थी वियूं आहिनि पर जेको आईंदो ॾिसण थो अचे खेॾण जो रांदियुनि जो उहा एॾो सुठो आईंदो ॾिसणु नथो अचे पर हा ऐड द अदर हैंड जेॾीमहिल असांजे भारत खे रिप्रसैंट कनि था जेके नौजवान अॼुकल्ह जा ओलंपिक लैवल ते या ॿिन लैवल ते त उन्हनि जो चङो सुठो प्रदर्शन आहे चङो सुठो हुननि जो जेको आहे उन्हनि रिस्पोंस ॾिनो आहे ऐं उन खां सवाइ ॿियो जेको क्रिकेट आहे जीअं हिकु हुन में कीअं आहे की पहिरियों टैस्ट मैच थींदी वन डे थींदी हाणे ट्वैंटी ट्वैंटी त गेम जी जेका स्पीड आहे उहा बि चङी वधी वई आहे ऐं कॉम्पटीशन चङी वधी वई आहे त उन हिसाब सां ॿार पाण खे तयारु कनि था मेंटली फिट फिज़ीकली फिट थियनि था त इन तरीक़े सां गेम्स जो आईंदो सुठो बि आहे ऐं ॿे तरीक़े सां जेके ॿार ॿाहिरि नथा निकिरनि घर में ई वेठा आहिनि घर में मोबाइल त खेॾनि सॼो ॾींहुं टीवी त ॾिसणु हुननि जे लाइ चङो नुक़सान दायक आहे